बुनाइ आओर सिलाइ हम बुनाइ तऽ नहि करै छी पर सिलाइ हम बहुत जल्दीसँ सीख लेने छी सिलाइ हमर मम्मी करै छथिन तऽ हुनका सँ हम देखैत देखैत हमरा कनि अथी बढ़ि गेल जे हमहुँ ई काज करी तऽ हम ई सिलाइ सिखऽके उत्सुक भेलहुॅं आओर मम्मीसँ किछु किछु सिखलहुॅं आओर हम एकठाम टेलर पर जाकऽ सेहो ओतऽसँ हम सिखलहुॅं हम ओतऽ बहुत सुन्दरसँ सिलाइ सिखलहुॅं सूट सलवार ब्लाउज छोट बच्चाके शर्ट पैंट बनेनाइ आओर बच्चा सबके फ्रॉक सब बनेनाइ फ्रॉक सूट चूड़ीदार सलवार सूट सलवार अफगानी कुर् चूड़ीदार पैंट हम सभ किछु सिबैत छी आओर हमरा ई सिलाइके काज बहुत ही सुन्दर लागैया हमरा सिलाइ किनाइ बहुत सुन्दर काज लगैया जे एहिसँ कनि अपनो टाइमो पास होइ छै किछु पैसोके स्रोत छै आओर अपन एक अपन घरमे रहलासँ ई काज सेहो भऽ जाइत छै ताहि दुआरे सिलाइ हमरा हिसाबसँ बहुत ही सुन्दर कार्य अछि ओहि दुआरे सिलाइ सभके सिखबाक चाही जे कम से कम अपन कपड़ा सी लेबाके चाही जेकि आइ काल्हि बजारमे बहुत जादा पैसा लै छै सिलाइके माध्यमसँ एक एकटा शूटके पाँच पाँच सए रुपैआ सिलाइ लऽ लै छै जे पाँच सएके बहुत बढ़िऑं कपड़ा नहि आबै छै लेकिन ओ सिलाइ पाँच सए रुपैआ लऽ लै छै ओहि दुआरे हम सिलाइ हमरा विचारसँ सबके एबाक चाही जे अहाँ नॉर्मलो कपड़ा लेब तऽ सिलाइ जे नहि लागत तऽ ओते पैसा अगर अहाँ कपड़ामे दऽ देबै तऽ आओर बढ़िऑं अहाँके कपड़ा भेट जाएत एहिके दुआरे सिलाइ सभके एबाक चाही आओर सिलाइ सभ सीख लियऽ कमसँ कम जते भी लड़की छियै गाँव घरमे लगभग सभके आबैत रहै छै चाची भाभी सभके सभसँ किछु नइ किछ तकनीकी लिअ और सिलाइ सीख लियऽ